मारुती सूजिके हाँडा सिटी स्कुटर एक्टिवा ट्रक शेवाळे जुपिटर क्रिटा बी एम डब्ल्यू बुलेट एम्बुलंस सायकल ट्रेन बोट विमान हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल वॅन जीप पान बुडी फेरीबोट फायर वेहील ट्रॅक्टर बुल्डोजर ओ एम एन ओमनी स्विफ्ट